हा असांखे स्कूलनि में धर्म जे बारे में पढ़ायो वेंदो आहे जंहिं में सभिनी खां सुठो बुद्ध ऐं महावीर जे वीचारनि सां असां प्रभावित थियां आहियूं महावीर ऐं बुद्ध अहिड़ा संत थिया जंहिं सिर्फ़ु न हिन्दुस्तान में पर पूरे विश्व में पंहिंजी ख्याति माणी उन्हनि जे वीचारनि ते हली घणई माण्हुनि खे शांती ऐं बोध उत्पन्न थियो मां बि इनमां ज़रूरु प्रभावित थियुमि भॻवानु बुद्ध घणई ध्यान जी विधियूं सेखारियूं आहिनि ऐं चोरी धर्म जे बारे में घणई ज्ञान ऐं ध्यानु ॾिनो वियो आहे जंहिंखां असां प्रभावित थी करे असां हिन संसार में हर शइ जो आराम सां सोल्यूशन या वीचारु करे सघूं था हर मुसीबत खां हल कढी सघूं था झगड़े झांसे खां परियां रही सघूं था माण्हुनि खे प्रेम सां हर अवस्था में शांति करे सघूं था अहिड़ा ई असांजा महावीर हुआ जंहिं जे वीचारनि खे असां अपनाईंदा आहियूं ऐं उन्हनि जे वीचारनि तां ई पंहिंजे घर परिवार खे बिल्कुलु शांती सां प्रेम सां हलाए सघूं पिया